आं बिबारखौ जोबोरैनो समायनाय मोनो बे फुल बिबारबारियाव थायोब्ला न'नि लांगोनायाव आरो बेनिफ्राय नोंनि सक बेरा सारिउफाले जुदि बिबार थायोब्ला बे बिबारा जोबोर समायना जानांगोन बे बिबारा जोङो ओरैनो गलाप बिबार नारजि फुल सानफ्लावार आरो बेनिफ्राय जोंहा गोबांथार जाथनि बिबार दङ राधासुरा कृष्णसुरा आरो बेनिफ्राय जोंनि बे जायगायाव थानाय बे गामियाव थानाय बिबारफ्रा जोबोरैनो नायनो समायनाथार जेरै दा फुल दावदै होनना बुङो बे फुल दावदैआबो जोबोद मोजां बे बार'मास बिबार बार' मास बिबार बारनानै बे बिबारजोंनो जोङो इसोरखौ निबेदन खालामनो हायो फुजा खालामनो हायो अरस'ना खालामनो हायो आरो बे बिबारजोंनो जोङो इसोरखौ सिबिनायावबो मदद होयो बिबारा दा बे बिबार बारियाव जोंहा मानसि जिबिया गासिबो गोजोनै फैयो बे मानसि जिबिया गोजोननाय फैयोब्ला जों बयबो न'खरफ्रोमबो जुदि बिदिनो गावबा गाव बारियाव गावबा गाव लांगोनायाव गावबा गाव न' सेर सेर जुदि बिबार बारि खालामनानै लानो हायोब्ला जोंना जोबोर समायना जागोन आरो बिनिफ्राय सुगन्ध' होनना बुङो मोदोमफ्रु जेरै दा गलाप गलापआथ' जोबोरैनो नायनो मोजां कृष्णसुरा बिबो जोबोरै नायनो मोजां आरो बेनिफ्राय जोंनि दा खाथि खाला ओरैनो बिबारफ्रा जोबोरैनो बबावबा बबावबा बिबारा मोदोमो बबेबा बबेबा बिबारा माबा जोबोद जोथोन लानानै जोङो फुं मोनाबिलि बेखौ दै लुनानै बेखौ जोङो फोथांनानै बेखौ जोङो फेदेरनानै बेखौ जोङो मोजाङै आरामसे जोंनि न'खरबायदि जोंनि न'खरनि बायदि बयनिबो न'खराव बिदि जायोब्ला होमब्ला जोंहा एखे बिराथ समायना रमायना जागोन बे समायना रमायनायानो जाबाय जोंनि न'खर गारजेन सलिनायनि संसार बे संसार जानायाव दिनै बिबारा बयनिख्रुइ गोनांसिन माने सम्पथिजों समान गय बागानखौ जेरै सम्पथि होननानै बागान खालामदों माइखौ जोङो जेरैबादि गायनानै माइ खेथि बोखांदों थिक बेबायदिनो जोंनि बारियावबो गासिबो जोंनि न' उसुं सेर सेर सेर मोजां मोजां बिबार मोदोमफ्रु बिबार समायना बिबारफोरखौ गायनानै लायोब्ला जोङो मानि न'खरखौनो गासिबो जोङो समायना रमायना जागोन जों बेखौ सान्दों आं बिसेसखय ओरैबायदि मोजां मोनो बिबारखौ माने आं बिबार नुबाथाय जिखुनु पार्कआव थाङा मानो जेखुनु मोनसे माबायावनो थाङा मानो मत मन्दिरावनो थाङा मानो बिबार नुबाथाय एखे बे जायगानिफ्राय एरायबोनो आंहा गोसो गैया बे रोखोम जायो जानाय लोंनायखौबो बावलायलाङो हाब एफा मोजां बिबार आरो जेखुनु बाजाराव दखानै सहरै फहरै माइबायाव थाङोब्लाबो बे बेनि फुलिखौ दाम बेसेन गोसाब्लाबो दाम गोसाब्लाबो आं बे बिबारखौ लाबोनानै न'आव गाइयो गायनानै जोथोन खालामो बिबार बारजासे बेनिफ्राय बोरमा अमा दाव फारौनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बेरा दुमख'नो उन्दै समाव गोरलै समाव बेनिफ्राय जोङो बेखौ जेला मोजां खालामबा बेहाय जोङो गबर हासारबो होलायनानै बा इउरिया हासार होलायनानै बेखौ एखे थाजा समायना रमायना गाब गोनां खालामनानै बिनि बिबारा ओरैबायदि समायना जागोन दानि सान हर जोङो मोनाबिलिबाबो फुंबाबो आरामसे बे बिबारनि सायायाव थानानै जों जिउखौ खांबोगासिनो दं आरो जों खांलांगोन बिबार माने जोबोरै समायना बे बिबार नङाबा बे बुहुमआव मानसिया दान्दिसेबो थानो हाया जेरै दै लोङाबा मानसिया मानसिनि जिउआ दान्दिसेबो थानो हाया ओंखाम जायाबा मानसिनि जिउआ दान्दिसे थानो थानो हाया ओंखाम जानाय दै लोंनाय नि गेजेरावबो जोंना बे बिबार बारि बिबाराव बिबारनि सायायाव जुदि जोङो गसंनानै बा जिरायनानै थानो मोनोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनो आरो जोबोद समायना आरो गोसोया सान्थि बयबो बिदिनो सान्थि मोनो औ